जोंहा न'खरावहाय सिगां सिगां सासे गुरुनि धर्म एबा हारिमुनि गुरु लानानै जाहा न'खराव फार्स्ट आपासित गुरुनि नियमै फालिनाय जायो आरो लोगोसे बर'नि नियम हिसाबै दिनै बर' फालिनाया बैसागुनिफ्राय लानानै बैसागु फोरबो फालियो संक्रान्ति लानानै संक्रान्तिनिफ्राय आरम्भ लोगोसे बेहाय न'आवहाय अनेख बर'नि बर'नि नियम हिसाबै न'खरावहाय संक्रान्तियाव गोखा गोखै जायो लोगोसे न'खर गंफ्रामबो दरखं मोखाङाव खाथ्रि बिबार बायदि खाथुमनानै खानाय जायो प्रत्येक न'खरनि दरजायाव आरो लोगोसे बोसोर बोसोर गोदाननि फालिखांनायनि उनाव फैगौ आरो बोसोर गोदानावहाय गामि हलैनो बर'नि समाज हिसाबै नियम हिसाबै ब्रह्म गुरुदेब कालिचरननि लानानै आंनो पुरुहितगिरि जानानै ब्रह्म धर्म धर्म जग्य होनाय जायोमोन लोगोसे आरो आङो बर'नि बे गुरुदेब कालिचरननि नियमैनो आङो न'खर न'खर हम जग्य होबोनायाव पुरहित एबा ब्राह्मन जाबोनाय जायो आरो लोगोसे बर'नि फालिनाया फै आमथिसुवा आमथिसुवा फोरबोखालिबो मोजाङैनो गामियावहाय रायजोयै फालिनाय जायो बेवहाय रायजोयैनो न'खर न'खर ना बेदर बा बायनानै जानो थाखाय रां न'खरसेयाव रां फास' रां हिसाबै राननानै होनाय जायो आरो लोगोसे बोराय सेंग्रा लानानै हौवाफोरनि थाखाय बल गेलेनाय जायो बल गेलेनायावबो आंनो रेफरि सुनाङो लोगोसे आरोबाव हिनजावफ्रा साहा खोला बोराय बेनथ' बोराय बुरै लानानै गासै लानानै खाबादिबो गेलेनाय जायोमोन बे खाबादि गेलेनायावबो आंनो रेफरि सुनांगौ जायो मानोना गामियाव खाबादि गेलेनायाव रावनिबो साहसा आंनि अनगायै साहस गैया बिनि थाखायनो आं आंनि सायावनो रेफरि मेन जानाङोमोन आङो लोगोसे आरोबाव गामियावहाय बहुद दिनै दै सारनाय न' हाबनाय दै सारनाय फालियो न' गोदान हाबनायाव फालियो ओंखाम दौनाय आरो सारादु सारादु खुंनाय मानसिफोरनि गोथै गोथां बेफोरावबो सारादु हिरियावबो आङो आंनो पुरुहित हिसाबै जग्यहति होनाय होनांनाय जायोमोन बिदिनो आङो गामि गामि बे लिंफैनाय लिंफैनायाव आङो जग्यहति हैनाय जायोमोन हाबा होन हाबायावबो आंखौ लांफैयो मानोना पुरुहितानो बहुद खम जानायलाय आंखौनो लांफैयो गामि गामि माने पुरुहितानो फ्राय गामि गामि गैलानो होनजायो बिनिथाखायनो आङो अन्य गामियावबो थांनानै हाबा होन प्रायसित खालायनाय होन सारादु होन बेहाय आंखौ लांफैनायाव आं थांनानै पुरुहित एबा ब्राह्मनगिरि जानानै जग्य हैनांगौ जायोमोन लोगोसे आंनि बे जग्यहति होनायाव जाहाथे आंखौ मोजां मोननानै गामि गामि प्रतेक गामिनानो फ्राय खाथि खाला गामिना आंखौ होसो बोनानै आं आङो गुरुदेब कालिचरननि नियमैनो बे ब्रह्म जग्यखौ होनानै फैनाय जायोमोन लोगोसे जिखुनु न'खरावहाय न' गोदान हाबनाय होन आरो ओंखाम दौनाय बेफोरावबो प्रायसित खालायनाय बेफोरावबो लिंफैनानै आङो जग्यहति हैनानै हैना पुरहित जग्यहति होनानै फैनांगौ जायोमोन लोगोसे आङो दासिम पुरुहितगिरि हिसाबैनो दङ आरो फिसा फिसौ समाजनि नियमफोरखौ आङो गासैबो एसे एनै आङो मिथिनानै लानो गोनां जाबाय बिनि थाखायनो आङो सिगाङावहाय आङो गावबुराबो बहुद गोबावैनो सोलिबोनाय जादों केशियारबो जाबोदों दा बिनि थाखायनो आङो दा बैसोनि अनुजायै आङो दा जिरायनो सानबाय उनाव आङो बेफोरबायदिआव नैबे गामिनि सालायनायाव आङो ओंखारनाया जाला फ्राय जिरायनो सानबाय